राजस्थान के लोग अपने इतिहास को बहुत मानते हैं और बड़ो का सम्मान करना उनके पैर छूना उनका आदर देना हमारे यहाँ का ये बहुत माना जाता है लोग बहुत अच्छे हैं इन चीज़ों को लेकर उनमे संस्कृति कूट कूट कर भरी हुई है उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ो का सम्मान करना चाहिए उनका आदर करना चाहिए उनके सामने नहीं बोलना चाहिए अगर वो कुछ कहते हैं तो उनका मानना चाहिए कहना और कहीं जाते हैं तो अच्छे से व्यवहार करना चाहिए कोई हमारे घर मेहमान आते हैं तो उनका अच्छे से आदर सत्कार करना चाहिए खूब अच्छी अच्छी बातें सीखाते हैं बड़े हमको और बच्चे भी बचपन से लेकर बड़े होने तक हर अच्छी चीज सीखते हैं बड़ों से कहीं घूमने जाते हैं तो अच्छे से उठना बैठना उनको बहुत अच्छी तरह से आता है हमारे यहाँ की मान्यता है कि कोई बाहर से कोई मेहमान आता है तो उसको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए उसके साथ उसका आदर सम्मान करना चाहिए उसको अपने संस्कृति के बारे में बताना चाहिए लोग हमारी इस संस्कृति को बहुत पसंद करते हैं और बड़े लोग इस संस्कृति को बहुत मानते हैं यहाँ के जो पुराने गीत हैं जो लोक कलाएं हैं वो सबको पसंद आती है